हेल'

औ नआवनो दंथ'यो औ आमफ्राइ नोंहालाय औ आमफ्राइ खबरा औ औ एप्लाइ औ खालामदोंमोन औ टार्ट ग्रेडआव नोंहा खालामासै नामा खालामनाया फैबाथाय खालामसै माबा मोनसे माबाबाथाय एप्लाइ खालामनाय फैबाथाय खालामनोसै आमफ्राइ मा खालागासिनो दा

औ आमफ्राइ गर्मेन साख्रिफोर मावो नामा गर्वमेन साख्रिफोर माबाय नामा एयावबो खालामदोंमोन खालामजोबना दोन्दोंमोन आमफ्राइ औ बिनिया माबा फैथ'आखैना रानिंनि डेड आ फैथ'आखै ओहो एडमिट फैथ'आखै माला फैयो मिथियाखै दा मिथिथ'आखै बिजाबफोर बिदिनो नायगासिनो सम सम सोलाबनाय बायदि टाइमावहाय नोंबो खालामदोंमोन नामा टार्ट ग्रेडनिखौ औ औ नायदो सम सम टाइम मोनबाथाय बायनानै बांद्राय नायजोबाखै ओरैनो टाइम मोनबाल' नाजायो न आवनो औ न आवनो दंथ'यो औ आमफ्राइ नोंहालाय

खबरा दंथयो औ गेजेरावनो आमफ्राइ नोंना जागोन दे